السلامُ علیکم میں نے گلبرگہ کے لیے ایک گاڑی بک کروائی تھی حیدرآباد سے گلبرگہ جانے کے لیے کالج گاڑی تھی اور اُس گاڑی کا ڈرائیور صاحب کی مزاج بہت خوش حال تھی بہت اچّھا تھا اور ہم لوگ روانہ ہوئے راستے میں رکے کھانا کھائے چائے پیے بہت ہی اچّھے عمدہ طریقے سے سفر ہوا ہم لوگ کا گلبرگہ پہنچے بہت ہی اچّھا لگا راستے میں میں ڈرائیور صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو کہ مجھے صحیح راستے سے گلبرگہ خیر خوبی سے پہنچا دیے ہیں